میری پسندیدہ ترکیب کی ایک لمبی فہرست ہے میں آپ کو اس مختصر وقت میں ساری ترکیب تو ہرگز نہیں بتا سکتا ہوں ہاں میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک اچھی اور مجھے سب سے پسندیدہ ترکیب آپ کو بتا دوں یوں تو میں نے اب تک کئی پکوان کو تیار کرنے کی کوشش کری ہے اور الحمد للہ میں کامیاب بھی رہا ہوں لیکن ایک ایسا پکوان میرے سامنے سے گزرا ہے اور ایک ایسا پکوان میں نے تیار کیا ہے وہ ابھی تک مجھے یاد ہے اس میں بہت مشکلات پیش آئی تھیں اسی لیے وہ مجھے بہت پسندیدہ بھی ہے وہ ہے حلیم حلیم ایک مشہور اور لذیذ پکوان ہے جو عموماً تہواروں اور خاص موقعوں پر تیار کیا جاتا ہے اس کی تیاری بہت ہی زیادہ مشکل ہے اور اس میں کافی محنت لگتی ہے لیکن جب یہ پکوان پک کر تیار ہوتا ہے تو انتہائی لذیذ ہوتا ہے حلیم کو تیار کرنے میں کافی وقت اس وجہ سے لگتا ہے کیونکہ اس کی ترکیب بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے آسان ترکیب سے تیار نہیں ہوتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے حلیم بنانا سب کے بس کی بات نہیں ہے اس کی تیاری کے لیے بادشاہ والا دماغ چاہیے اور خوب محنت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے میں جب بھی اس پکوان کو تیار کرتا ہوں تو لوگ بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں جس سے مجھے بہت خوشی حاصل ہوتی ہے اور کامیابی محسوس کرتا ہوں یہ ترکیب مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے